आमकां पणजे वचपाक जाय आशिल्लें आमी एकूण पाच सहा जाणां आसतलीं सो तुमचे कडल्यान आमकां कॅब बूक करपाक जाय आशिल्ली सो तुमची चार जाणांक बसपा खातीर ल्हान कॅब कितले तुमी चार्ज करता आनी सहा जाणांक बसपी व्हड कॅब कितले तुमी चार्ज करतले